हां साढ़े जम्मू च बड़े माउंट मानुमैंटस होए जेह्ड़े रिटायर्ड टू जेह्ड़े स्टेट दी हिस्टरी बनी जिंदे टैंपलें उप्पर जियां मन्दरें उप्पर बाह्वे आह्ली माता उत्थें उत्थें बड़ी बड्डी हिस्टरी ऐ जेह्ड़े साढ़े जम्मू दे बिच्च फा एह् मैह्ल होई गे उंदे बिच्च बी ऐ बड़ी सारी जगह् ऐं जियां म्युजियम होई गे इत्थें साढ़े बड़ी जगह् आई जंदी ओह् बनी दी केह् बोलदे इं'दी एह् बड़ी बड़ी हिस्टरी ऐ पिच्छें जियां साढ़े बाह्वे माता आह्ला मन्दर ऐ इत्थें बाह्वे आह्ली माता दा पैह्ले कि'ला होंदा रेहा उत्थैं पैह्लें ओह् रौंह्दे हे हरि सिंह् हरि सिंह् जियां उं'दे नांऽ उप्पर मैह्ल बने दा अमर सिंह् अमर सिंह् पैलस बी बने दा होर जियां अखनूर अखनूर फोट ऐ उत्थें अखनूर फोट उप्पर बी इ'यां पांडव पांडव पूंडव होर रौंह्दे हे इ'यां साढ़े जम्मू दे बिच्च काफी सारी जगह् ऐ जिंदे पिच्छें हिस्टरी बड़ी बड्डी बड्डी हिस्टरी होई दी ऐ जिंदे पिच्छें स्टेट हिस्टरी बनी दी ऐ जियां साढ़े जम्मू दे बिच्च बड़े सारे टैंपल ऐ जियां बाह्वे आह्ली माता पिच्छें बी बड़ी बड्डी हिस्टरी ऐ उत्थें बाह्वे आह्ली माता उत्थें ओह्दे फोट दे बिच्च जियां ओह् रौंह्दे हे हरि सिंह् होर रौंह्दे हे जियां साढ़े जम्मू दे बिच्च जियां साढ़े जम्मू दे बिच्च जियां साढ़े जम्मू दे बिच्च जियां साढ़े जम्मू दे बिच्च बने दा महाराजा हरि सिंह पैलस बने दा उत्थें बी हरि सिंह दे नांऽ हिस्टरी उप्पर पैलस बने दा एह् साढ़े इत्थें अखनूर फोट होई गेआ उत्थें बी पैह्लें पांडव पूंडव होंदे हे इत्थैं उं'दे नांऽ उप्पर ऐ अखनूर फोट बने दा उत्थें रौंह्दे रेह् पैह्लें ते उं'दे उं'दे कारण बी साढ़े जे ऐंड के दे बिच्च बड़ी सारी ऐसी जगह् जेह्ड़ियां जिं'दे पिच्छें पिंच्छें बड़ी बड्डी बड्डी हिस्टरी बनी दी स्टेट हिस्टरी होई गेई ऐ ते टैंपल्स साढ़े जियां जम्मू च बड़े जादा मन्दर होई गे इंदे पिच्छें मैह्ल बी होई गे बड़े अमर पैलस जियां अमर पैलस च बी अज्ज कल टूरिस्ट पलेस उत्थें बड़े सारे लोग उत्थें दिक्खन दुक्खन जंदे अखनूर फोट बी कन्नै उत्थें अखनूर फोट दे कन्नै चनाब रिवर पौंदी उत्थें नोहाड़ा व्यू कन्नै होर जादा शैल होई जंदा बस मेरा आक्खने दा एह् मतलब ऐ अस इत्थै सारें गी बड़ी जादा स्टेट हिस्टरी बनी दी इं'दे मन्दरें इंदे पिच्छें